हमर घरसँ दूर काफी दूर अछि निकटवर्ती तऽ नहि कहल जाय लेकिन दूर अछि क्षेत्र जेकि अछि राजगीर राजगीरमे प्राकृतिक सौन्दर्य देखबामे बहुत मनोर मनोरञ्जनक अछि जे हम पछिला साल गेल रहौँ ओहिमे छलै जे गर्म झील गर्म झीलके कुण्ड ठण्ढा झीलके कुण्ड जेकि ओ स्रोत छै जे स्रोतमे हाथ देलासँ गर्म झीलके कुण्डमे हाथ पकै छै आ कहल गेल छै जे ओ प्राकृतिक देन छियै ओहिमे नहयलासँ चर्म रोग दूर होइत छै रो ओ जे रोगी या जे स्वस्थो आदमी ओहिमे नहयलासँ निरोग आ सुन्दर शरीर ओकर भऽ जाइत छै जेकि हमरा घरसँ निकटवर्ती तऽ नहि अछि दूरगामी अछि लेकिन हम ओतय घूमय गेल छी